प्राकृतिक आपदाओं पर्यावरण मुद्दों ने मध्य प्रदेश के इतिहास को प्रभावित किया है जैसे इतिहास में मध्य प्रदेश प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण मुद्दों में से गहराइयों से प्रभावित रहा है इन मुद्दों में ने राज्य के इतिहास अर्थव्यवस्था और समाज को महत्वपूर्ण रूप से अपार दिया है आप प्राकृतिक आपदाओं में देखें तो मध्य प्रदेश में बाढ़ एक आम समस्या है नर्मदा ताप्ती और अन्य नदियों में बाढ़ अक्सर होती है जिससे जान माल का नुकसान होता रहेगा सूखा भी मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है राज्य के कई हिस्सों में कम वर्षा होती है जिससे काशी और जल संकट पैदा होता रहेगा मध्य प्रदेश में भूकंप भी आते हैं भूकंप में हज़ारों लोगों की जान गई थी जिसे एक उन्नीस सौ तिरानवे में कीला गड़ी में भूकंप आया था और यहाँ पर्यावरणीय मुद्दे भी थे जो कि मध्य प्रदेश में वनों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बाढ़ और सुखा सूखा जैसी समस्याएँ पैदा होती है मध्य प्रदेश में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण से हवा पानी और मिट्टी दूषित होती है जलवायु परिवर्तन मध्य प्रदेश को भी प्रभावित कर रहा है जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है जिससे सूखा बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है इसका प्रभाव प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण के मुद्दे की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और नकारात्मक रूप से प्रभावित्त किया रहेगा बाढ़ सूखा अन्य आपदाओं में फसलों और बुनियादी ढ़ाचों को नुकसान होता है जिससे आर्थिक नुकसान होता रहेगा और सामाजिक प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण मुद्दों ने मध्य प्रदेश को समाज को भी प्रभावित किया है सूखा बाढ़ और अन्य आपदाएँ से लोगों को बहुत सी समस्या हुई होगी प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण मुद्दों ने मध्य प्रदेश के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है इन मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नागरिकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है